बिजली सां असांजे घर जा लॻभॻि असीं टका साधन हलंदा आहिनि घर में थोरी देरि बि बिजली बंदि हुजे त असां परेशान थी वेंदा आहियूं बिजलीअ जा फ़ाइदा आहिनि त नुक़सान बि आहिनि जीअं त गर्मीअ जे ॾींहनि में असां घर में एसी हलाईंदा आहियूं त सभु ॼणा पंहिंजे पंहिंजे कमरनि में वञी हलाईंदा आहिनि त बिजलीअ जो हद खां वधीक इस्तेमाल थी रहियो हूंदो आहे त उन जो उबितो नुक़सान बि थींदो आहे अचानक सां बिजलीअ मां बिजलीअ जे बटणनि मां ॿाहे निकिरणु लॻंदी आहे ऐं घर जा सभु बिजली जा साधन सड़ी वेंदा आहिनि ऐं असांजे घर में ॿाहे बि लॻी सघंदी आहे इन खां बचण लाइ सही इहो ई थींदो त असां हर शइ ऐं बिजलीअ जो हद खां वधीक इस्तेमालु न कयूं